हम एकगो गाड़ी बुक करलो छलिऐ पटना जाए लए कोइ बा कोइ प्रॉब्लम भए गेलै कोइ कारणवश हमरा जेछै ओ गाड़ीके जेछै कैन्सिल कराबै पड़लए हम अपन नाम पता इसभ दएके एड्रेस दएके गाड़ीवलाके कहलिऐ कि हमरा कैन्सिल करएके छै नहि जाके छै तहि दुआरे